ہندوستان میں ایسے بہت سے اہم ترین مقامات ہے جیسے دلی ہے لکھنؤ ہے حیدر آباد ہے اور آگرہ ہے اسی دلی میں ہے جیسے جامع مسجد ہے اور وہاں پہ لوٹس ٹیمپل ہے اور جامع مسجد میں مسلمان جو ہیں جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ جا کے بہت پہلے ان لوگوں کے بارے میں بہت سی جانکاری پراپت کر سکتے ہیں کہ مطلب کیسے دیش آزاد ہوا کیسے کون سے بادشاہ کس میں رہتے تھے کس بادشاہ نے کون سی عمارت بنوائی جیسے آگرہ میں تاج محل تاج محل کو شاہجہاں بادشاہ نے اپنی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسے دیکھنے کے لیے دیش بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور جیسے حیدر آباد میں ہے چار مینار ہے اس کو بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اور مطلب یہ سب اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کون سے بادشاہ نے ان کو بنوایا تھا کیسے بنوایا تھا کیا ہوا تھا کتنی بار سال لگے تھے یہ سب کے بارے میں وہاں پہ معلومات بھی مل سکتی ہیں اور جیسے کہ لکھنؤ میں ہے جیسے وہاں پہ شاہی امام باڑہ ہے اس میں اس پہ وہاں پہ بادشاہ تھے ایک آصف الدولہ تھے وہاں پہ ان کی مزار ہے اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کی مزار دیکھنے جاتے ہیں ان میں ان ان اس سمے کے بادشاہ جو لوگ تھے ان کے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جیسے ان کا ان کی تاج ہے ان کا ان کی تلوار ہے ان کے اوزار ہیں سب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں